की हाल है की हाल समाचार अछि ठीक छियै ने यौ

अहाँ अहाँ पूछियौ ने जे केना याद केलियै तब ने हम बोलब प्रश्नके उत्तर देब हमहु छी मतलब हम छी दरभंगामे

ओ तऽ देश आजाद भेल रहए उन्नीस सए सैंतालिसमे बुझलियै ओहिमे बहुत मतलब मारि पीट भेले रऽ महात्मा गांधी मतलब आन्दोलन करेलखिन रऽ हँ वएह करेलखिन रऽ आजादी करेलखिन रऽ उन्नीस सए सतासी मे बुझलियै वएह सब भेले रऽ हँ बहुत मतलब आन्दोलन मतलब बहुत बहुत मतलब ही हँ बहुत मारि पीट बहुत ओ हँ उन्नीस सए सतासीमे ब अम्म ब हँ बहुत मतलब मारि पीट भेल रहै देश आजाद भेलै हम दरभंगेमे छी हँ हँ ठीक है अहाँ अहाँ छियै ने बढ़िऑं

आजादी जे भेलै पहिले अंग्रेजके जमाना छलै बुझलियै अंग्रेज जे है से अपना मन अपना जे है ने मनमर्जी से काम करबाबै रहै बुझलियै हँ तऽ महात्मा गांधी बुझलियै अपना बल पर महात्मा गांधी अपना बल बूता पर जे है से आजादी हँ हँ महात्मा गांधी अम्बेडकर तीन चारिगो छथिन इसब इसब हम्म हँ हँ

इसब जे है मतलब हँ इ जे है से मतलब आजाद भेलै अपना हँ बढ़िऑं से छी आ अंग्रेजके जमाना हँ हँ गेलखिन रऽ बुझलियै अंग्रेजके जमाना खतम भेलै तब हँ अंग्रेजके जमाना हँ तऽ अंग्रेजके जमाना खतम भेलय तऽ अभी मतलब बढ़िऑं से छियै हम अहाँ हँ हँ नहि तऽ अंग्रेजके जमाना जे रहते रऽ तऽ

हँ अभी मतलब मिला जुलाके अभी ठीक ठीक है